हाँ मैंने ड्राॅइंग कॉम्पटीशन और वर्कशॉप में काफी बार भाग लिया है उसमें मैंने देखा है कि कई अलग अलग शहरों से बहुत सारे अनुभव अनुभवी लोग आते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं जिनमें से एक शहर को पार्टिसिपेट को घोषित किया जाता है जो कि विजेता होता है और भी सारे लोग अपनी पूरी मेहनत देते है और उसमें ड्राॅइंग बनाते हैं जिनमें से जिसकी ड्राॅइंग सबसे अच्छी होती है वो विजेता कहलाती है और मेरी मैंने भी कई बार उस ड्राॅइंग कॉम्पटीशन में पार्टिसिपेट किया है जिसमें से कि मैंने ये सीखा है कि मेरी जो भी ड्राॅइंग्स है उनमें क्या कमी है और मुझे अपने अंदर क्या क्या सुधार करने चाहिए और मेरे मैं कई सारे शहरों के अलग अलग लोगो से मिली उस कॉम्पटीशन में और मुझे कई सारा अनुभव प्राप्त हुआ कि लोग अपनी प्रतिभा को और आगे कैसे बढ़ाते हैं क्या वो नया करते हैं क्या अलग करते हैं सबसे कि वो विजेता बनते हैं तो मैंने तो सब कुछ सीखा है और मैंने भी अपने अंदर अपने ड्राॅइंग को ड्राॅइंग जो मैं करती हूँ उनमें कई सारे अनुभव और प्राप्त की हैं जिनसे मेरी ड्राॅइंग और अच्छी हो सके और मैं और अच्छा खेल सकूँ और और अच्छी ड्राॅइंग कर सकूँ फिर जब नेक्स्ट अगली बार जब भी ड्राॅइंग हो कॉम्पटीशन कहीं पर भी हो तो किसी और के जगह मैं अपने आप को विजेता कहला कहलावा सकूँ